भोपाल में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी त्यौहार सभी धार्मिक लोग आपस में मिलजुल कर मनाए जाते हैं भोपाल में नवरात्रि ईद गणेश चतुर्थी दिवाली होली क्रिसमश जैसे अनेकों अनेक त्यौहार मनाए जाता है और इन त्यौहारों के अलग अलग संदेश हैं अलग अलग रीतियां है अलग अलग रीति रिवाज हैं इनको भोपाल के निवासी एक साथ मिलकर मनाते हैं हम जैसे मैं उल्लेख करूं जैसे मैं उल्लेख करूँ नवरात्रि का तो माँ दुर्गा की उपासना के के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है दिवाली दिवाली त्यौहार जब भगवान राम चौदह वर्ष के बनवास के बाद अपने राज्य आए तो लोगों ने उनके उनके स्वागत के लिए घरों में दीपक जलाया इस प्रकार ये त्यौहार मनाए जाते हैं